ओला सर्विस हा मुंहिंजा मम्मी पपा सुभाणे शाम जो पंजे बजे ॿाहिरां अचिणा आहिनि कल्याण मां अमरनाथ जे लाइ त हिन जो इहे चारि ॼणा आहिनि त हिन जो भाड़ो घणो थींदो ऐं तव्हां हिते माना मां तव्हांखे हुननि जो नंबर मोकिलियांव थो तव्हां उन्हनि खे हाईवे हितां मटका चौक खां शिव मंदरु पोइ दिप्ति स्काइ सिटी ताईं वठी अचिजो